ہاں ایک بار میرے اسکول کے ٹائم کی بات ہے جب میں کیا کہتے ہیں اسکول میں پڑھتا تھا بارھویں کلاس میں تو جب ٹیچر ڈے تھا تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں سب کو اپنے اپنے کرنا پڑتا ہے ٹیچر کے لیے تو اس میں مجھے کوئی مطلب وہ نہیں تھا تو ٹیچر نے کیا کہتے ہیں مجھ سے ریکویسٹ کی تھی گانا گانے کے لیے تو مجھے پورے اسٹیج کے سامنے مطلب بلایا اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ گانا گاؤ تو مجھے کبھی میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ گایا وایا نہیں تھا تو اسٹیج پہ میں جب میں نے فسٹ ٹائم سب کو دیکھا تو میں کافی گھبرا گیا اور مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا پھر میں نے تھوڑا شانت ہوا اپنے آپ کو میں نے سنبھالا سنبھالنے کے بعد میں نے گانا گایا اور ماشاء اللہ گانا جو مطلب قوال وغیرہ جو تھی میں نے کافی اچھے سے اس کو گا جو سر نے مجھ سے کہا تھا وہ میں نے کیا وہ بہت اچھا ہوا جس وجہ سے بعد میں سر نے آ کے مجھ سے اور بہت اچھے سے مجھے کہا کہ شاباش اور تم گلے سے لگا کے اور پورے کلاس کے سامنے اور اسٹیج کے سامنے مجھے مطلب شاباشی دی اور مجھے بہت اچھا پراؤڈ فیل ہوا تھا